आजकल आजकल इतनी सारी सुविधाएं हो गई हैं आजकल इतनी सुविधाएं हो बंद हो गई हैं के हमें जो काम पहले तीन चार दिन में होता था वो आज के एक दिन में ही हो जाता है इसलिए क्योंकि पहले हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ती थी हाथों से और बहुत सारी अब सुविधाएं हो चुकी हैं इसके इसके लिए हम हमारा काम वो एक डेढ़ घंटे में हो जाता है जैसे कि पहले हम लोग हाथों से वो पेंटिंग बनाते थे काफ़ी टाइम लग जाया करता था और अब जो है अब पाँच वाँच मिनट में दस मिनट में एक घंटे में हमारा वही काम हो कंप्लीट हो जाता है क्योंकि जैसे कि जैसे कि पहले हमारे गाँव में इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी तो इस वजह से और जैसे कि पहले इतनी सुविधा नहीं थी तो हम वो को काफ़ी टाइम लग जाया करता था वही काम करने में लेकिन और अब जैसे कि हो गया है हमारे गाँव में इतनी सारी सुविधाएं हो गई हैं और जिसके लिए हमारा वही काम एक घंटे में परफ़ेक्ट हो जाता है इस और अब जैसे कि वो कम्प्यूटर है अब जैसे के कम्प्यूटर है तो कम्प्यूटर विं विंडो सेवन विंडो सेवन या विंडो एट जैसे जैसे विंडो सेवन विंडो एट विंडो विंडो इलेवन होता है उसको उस उसके उसके ज़रिये हमारा वही काम बहुत परफ़ेक्ट एंड बहुत जल्दी हो जाता है इससे हम लोगों को ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होती हैं पहले के ज़माने में क्या था ये सारी सुविधाएं हम हम लोगों के पास नहीं थी इस वजह से हम लोगों को बहुत बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी बट अब इतनी सारी सुविधाएं हो जाने के कारण हो हो जाने के कारण हम लोगों के पास इतनी सुविधा हो जाने के कारण वही काम हमारा एक घंटे में दो घंटे में परफ़ेक्ट होज हो जाता है और और मोदी सरकार ने नई नई योजनाएं चलाई हैं इसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं इसके ज़रिये हमारा वही काम एक घंटे में परफ़ेक्ट हो जाता है इससे हम लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है और इससे हम लोगों को ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है और हमारा काम भी बहुत अच्छे से हो जाता है और जैसे वो कम्प्यूटर है कम्प्यूटर से हम लोग हम लोग बहुत अच्छे से वही काम कर लेते हैं हम लोगों को कोई परेशानी नहीं आती है पहले के ज़माने में क्या था ये सारी इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी और अब वही हमारा काम एक दो घंटे में हो जाता है इससे हम लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ नहीं उठानी पड़ती है जैसे के माउथ माउस से है हम लोग बहुत जल्दी कम्प्यूटर से सारा कम्प्लीट कर लेते हैं इससे हमा इससे हमारे उसमें ज़्यादा रुकावटें नहीं आती है और हमारा काम भी बहुत सारे सरल तरीके से हो जाता है और पहले के ज़माने में इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी अब हम हमारे साथ बहुत सारी सुविधाएं हैं और कम्प्यूटर के ज़रिये हम बहुत सारी पेंटिंग बनाते हैं बहुत सारी डिज़ाइनें बनाते हैं और उसको अलग अलग तरीके से उसको अलग अलग तरीके से हम लोग रंग देते हैं अलग अलग तरीके से चित्र बनाते हैं और उसे बहुत सरल तरीके से उसका अपना काम कर लेते हैं कर सकते हैं और जैसे कि जैसे कि अब कम्प्यूटर है कम्प्यूटर से हम सारा काम बहुत जल्दी से परफ़ेक्टली तरीके से कर सकते हैं उसमें कोई रुकावटें नहीं आती हैं बहुत सारी कम्प्यूटर से चित्र हैं और बहुत सारी पेंटिंग होती हैं जिसे हम कम्प्यूटर में देख के कम्प्यूटर के ज़रिये बना सकते हैं विंडो सेवन और विंडो इलेवन से की मदद से हम लोग बहुत सारे पेंटिंग चित्र बना सकते हैं जिसमें इतनी सारी कोई भी कठिनाइयाँ नहीं आती हैं

पहले हम लोगों को बहुत सारी तक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता था लेकिन अब इतनी सारी मशीनें इतनी सारी सुविधाएं हैं जिस जिससे हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है और हमारा काम भी परफ़ेक्ट तरीके से हो जाता है हो जाता है और हम खुश हैं के इतनी सारी हमारे देश में इतनी सारी सुविधाएं हैं इससे हमें तकलीफ़ नहीं होती है कोई भी काम करने में कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है और हमें हमें खुशी भी है कि हमारे हमारे देश में इतनी सारी सुविधाएं हैं इतनी सारी मशीनें हैं के चाह कर भी हमें कोई तकलीफ़ नहीं आती है कोई भी हमें कोई भी कठिनाइयों का सामना बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए और इतनी सारी हमारे देश में इतनी सारी मशीनें हैं जिससे हमें कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है और मशीनों के ज़रिये हम लोग अपने हर एक बड़े बड़े काम कर सकते हैं इसकी वजह से हमें घबराना नहीं चाहिए हमें परफ़ेक्ट तरीके से अपने किए हुए काम को सफल बनाना चाहिए